आंनि सानस्रिनो मोजां मोनसि मोनसिन्नाय जायगाया जाहैबाय फुख्रि आरो माबा दैसा दङ दैसा दैसायाव सानस्रिनो थाखाय आङो जोबोद मोजां मोनो मानो होनोब्ला आङो आंनि न'आ दैसा जिङावनो बेयावनो आङो दुगैयो बे दुगैनायनि मुङावनो दफा दफा सानस्रिनाय जायो बिनिफ्रायनो जों सानस्रिनाय हुदाखौ रोंदों मोजाङैनो रोंदों दा दै गिदिर जाबाबो सानस्रिनो थाखाय आंहा जेबो सुबिदा जाया दुगैनायजों लोगोसे सानस्रिनायाव आंहा ओरै दुगैनायबो जाखाबाय दुगैनाय समावनो सानस्रिहैबाय सानस्रिनाय जों आंहा नोङो माखासे एक्सारसाइसबो जाबाय देहाबो मोजां थायो सानस्रिनानै नोङो नोङो दै बारनांगौ जायोब्ला बेखौबो बारनो हायो सानस्रिनाय हुदाजों आङो जोबोद हेफाजाब मोनदों मानो होनोब्ला बयबो जायगायाव दै बारलांनो थाखाय आङो लामा गैया जायोबा बे दैखौ नोङो सानस्रिनानै बारनांगौ जायैयो दा आंनि थाखाय आं बेखौ जेबो साना जाय सानस्रिनो रोङै मानसि नाथाय बिसिनि थाखायबा नोङो बेफोर खामानिआ गोब्राब आरो गिथाव जानानै फैयो नाथाय आंनि थाखाय बेफोर गोरलै जानानै फैबाय मानो होनोब्ला आङो दै खाथिआव थानाय हिसाबै आङो उन्दैनिफ्राइनो सानस्रिनो रोंबोदों बिनि थाखायनो खुब आंनि थाखाय गोरलै जानानै फैदों बेफोर खामानिया औ नंगौ आंनि थानाय ओनसोल गामिनि खाथि गामिजोंनो मोनसे दैसा बोहैलांदों बे दैसानि मुङानो जादों ल'ङा बे ल'ङा आवनो उन्दैनिफ्राइनो दुगैफैदों गिदिरफोरजों फैफानानै दुगैफैनानै दुगैफैनानै बे जायगायावनो बिदाफोरखौ नुनानै जोङो सानस्रिनाय आरिनाय दुगैनाय नुनानै बेयावनो सानस्रिनायखौ सोलोंदों बा रोंदों बे दैमा दैसायाव दुगैनानै जोङो जोबोद हेफाजाब मोनदों बे ल'ङा दैसानिफ्रायनो दा बेनोसै आरो